बिहार में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं औड़ मेरा तो यह मानना है कि कोई भी खेल अगर जो दिल से या फिर अच्छे से खेला जाय जाय तो वह मनोरंजक ही होता है और औरों के लिए भी और हमारे लिए मतलब सीरियसनेस उसमें थोड़ा महत्वपूर्ण भूमिका मतलब रहता है कि इंपॉर्टेंट हम ध्यान लगा कर खेलें लेकिन वो मनोरंजन वो हमें खुशी ही देता है और हमें स्वस्थ रखता है तो बिहार में तो मुख्यत जैसे कि किरकेट हो गया या फिर कबड्डी यह सब खेल ऐसा है जिसके कारण मतलब लोग देखने आते हैं आसपास के लोग अगर जो कहीं भी जैसे कि यहाँ पर गाँधी स्टेडियम या कोई भी अस्टेडियम में किया जाता है किरकेट का ही खेल करवाया जाए या फिर कबड्डी का खेल करवाया जाए तो लोग दूर दूर से आते हैं उसे देखते हैं और लोग को मतलब मनोरंजन देती है वह खेल जैसे कि मेनली किरकेट पटना में जैसे कि किरकेट का आयोजन किया जाता है रणजी ट्रॉफी मुंबई वर्सेस जैसे कि मुंबई वर्सेस पटना या फिर कोई भी ऐसे ही करके खेलवाया जाता है कोई भी तो बहुत सारा गेम यहाँ पर करवाया जाता है मुख्यत यही सब खेल हैं किरकेट और कबड्डी और भी तरह तरह के खेल यही सब मुख्य खेल हैं जिसमें मतलब लोग आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं और जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अस्टेडियम में बैठ के मतलब उनका खेल देखते हैं और परिवार के साथ आते हैं खुशी मतलब अगर जो किन्हीं को हॉलिडे अपना सेलिब्रेट करना है या मनाना है तो लोग आते हैं घूमने के लिए या खेल देखने के लिए कि कैसे खेला जाता है कौन खिलाड़ी अच्छा या किसी मुख्य खिलाड़ी को जिनका नाम मतलब उन्होंने सुना हो पहले या किसी के मुँह से सुना हो उसका तारीफ की बहुत अच्छा खेलता है तो उनको उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं बिहार का जैसे कि अभी एक ही किरकेटर है पटना का ईशान किशन जो कि अब गया है मतलब इंट अब नेशनल खेलने लगे हैं वो इंडिया के इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए खेलते हैं तो वह पटना के ही थे और वो भत बहुत अच्छा खेलते थे तो ऐसे ऐसे ही बहुत तरह के खेल हैं जिनको मत जिनको खेला जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं उसको देखने के लिए लोगों को देखने के लिए खेल को देख खेलते हुए लोगों को खेलते हुए मतलब प्लेयर्स को खेलते हुए खिलाड़ियों को कैसे खेलते हैं अच्छे बहुत अच्छा मतलब कोई अच्छा शॉट मारा तो लोग उनको बहुत ही प्रशंसा करते हैं और लोग खुशी से खेल को देखते हैं